आमतौर पर अॼुकल्ह सभिनि जी ज़िंदगी त मोबाइल सां थी हले जीअं मोबाइल में फेसबुक ते कुझु नया नया थॉट्स ईंदा आहिनि उहे पढ़ण या ब्लॉक्स कुझु नया कुझु नयो करण ईअं कोई स्टोरी मां पढ़ण ऐं उन खां पोइ किताबनि में ई कुझु हूंदो आहे जीअं न्यूज पेपर्स में नई नई कहानियूं ईंदियूं आहिनि असां उहे पढ़ंदा आहियूं ऐं फेसबुक में नया थॉर्ट जीअं की असांजी दिनचर्या सां असांजी ज़िंदगी सां जुड़ियल हूंदा आहिनि असां उहो सभु पढ़ंदा आहियूं ऐं ॿियो कुझु जीअं अॼु असांजी समाज में छा थो थिए हे सभु पढ़ंदा आहियूं ब्लॉक्स जीअं ट्विटर में ईंदा आहिनि कुझु लिखजी करे नया नया मीडियाज में कंहिंजे बारे में या अॼुकल्ह जे नेताउन जे बारे में या हितां हुता जी हे सभु ख़बरूं असां पढ़ंदा आहियूं इन खां पोइ ईअं असांखे जेकी जानकारी ॾींदा आहिनि ईअं असांजी हाल मौजूदा हलंदी ज़िंदगीअ जे लाइ ॾाढा ई जानकारी रखणु ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे ऐं असां जीअं घर में ई वेही करे गीता जी किताब पढ़ंदा आहियूं सुखमणी साहिब जो पाठ कंदा आहियूं हे सभु बि पढ़ण ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे त इहो अॼुकल्ह किताबुनि में न थी करे असां मोबाइल जे ज़रिए या लैपटॉप ते असां हे सभु पढ़ंदा आहियूं ऐं पढ़ण त कंहिंखे न वणंदो आहे पढ़ण त सभिनि जी रूचि ई आहे ऐं पर अगरि असां सुठी अ शिक्षा था वठूं सभु सुठो था कयूं त हूअ असांजे लाइ ॾाढो सुठो आहे सभिनि जे लाइ सुठो आहे अगरि अॼु असां सुठो पढ़ंदासीं सुठो कुछ ॾींदासीं पंहिंजी मोबाइल में लैपटॉप ते त ॾिसा ॿारनि खे बि उहा सेखारींदासीं ऐं पढ़ाई पढ़ण जे लाइ त ॾाढो कुझु हूंदो आहे माण्हू सभु सुठी शयूं पढ़नि कोई ख़राब शयूं पढ़नि पर असां सुठो पढ़ूं सुठो कहानियूं पढ़ूं सुठियूं सुठियूं सभु शयूं सिखूं त उहो असांजे लाइ ॾाढो सुठो आहे ऐं असां कोई हिकु ई कहानी पढ़ंदा आहियूं जेकी असांखे लॻंदो आहे शुरुअ खां पढ़ी आहे त बिल्कुलु आखिरीअ ताईं पढ़ूं ई पढ़ूं जेकी असांखे पंहिंजो इंट्रस्ट ॾेखारींदा आहियूं उन शइ में त ईअं सभु कुझु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं पढ़ण त जीअं कोई भूत प्रेत जी कहानी हूंदी आहे कंहिंखे उनजो शौंक़ु आहे कंहिंखे प्यार भरी कहानियुनि जो शौंक़ु आहे कंहिंखे पंहिंजे परिवार जी कहानियूं पढ़ण जो शौंक़ु आहे त हे तरह तरह जूं हूंदियूं आहिनि कहानियूं जेके असां पढ़ंदा आहियूं आए दिन असां पेपरनि में पढ़ंदा आहियूं त पेपर पत्रिका हे सभु सुठी शयूं आहिनि जेकी असांखे पढ़णियूं खपजनि उनखे पढ़ण सां हिकु असांजो दिमाग़ु खुलंदो आहे असांखे ॿाहिरा जी ख़बर पवंदी आहे ऐं असांखे थोरो ज्ञान बि वधंदो आहे हिनजे लाइ असांखे नयूं नयूं शयूं पढ़णियूं खपजनि ऐं नयूं नयूं शयुनि में ध्यानु ॾेअणो खपिजे अॼुकल्ह त मोबाइल जे थ्रू फेसबुक आहे ट्विटर आहे इन सभिनीनि में केतिरी सुठी सुठी ॻाल्हियूं पढ़ण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि त असां उन्हनि ते फोक्स कंदा आहियूं ऐं पढ़ंदा आहियूं ऐं पढ़ाई पढ़ण त बिल्कुलु पंहिंजे लाइ ज़रूरी आहे ई आहे अॼुकल्ह पढ़ाईअ जे बिना त ॿियो कुझु आहे ई कोन्ह इनजे लाइ नयू शयूं पढ़जनि नई शयूं सिखिजे सभु सुठो कजे